सार नों क'क्राझार क'क्राझारनि बे आर'नाइ माबा ह'टेलनि मेनेजर नामा आदसा माबासो जाबायलै सार

जोंना फिसालाया बेहायनो माबा फरायबाय नालाय डनबस्कआव आं नोंथांनाव माबा रुमफोर दङबा दोननो सान्दोंमोनलां रुम रुम हा हारसिंसो ओमफ्राय ओमफ्राय बिसिबां बिसिबां बा लायो साराबा

आदसा आदसा आदसा थाफैनायाथ' दे नैलै बै रुम बे माबा दुरगा फुजानि उनाव दोनहैनोसै नामा बै मालिगा एसे लेथ्रानो ओंखायनो नों औ औ सिगां थानायाव पुजानि उनाव दोनहैनो सान्दां रुमासो दंना गैयानो नोंङो एडभान्स सोंहरनाय जादों आदसा आदसा